मेरा नां संतोष ऐ में रियासी च रौह्नी आं ते बाथरूम दे फायदे जेह्ड़े पैहले लोक जेह्ड़े बाहर जंदे हे बड़ी तंगी होंदी ही बड़ी महसूस होंदा हा भाई अस बाह्र जा दे शर्म महसूस करदे हे बजुर्गें ताईं बड़ा ज्यादा परेशानी होंदी ही कुर्सियां लाना पौंदियां हियां कट्टी शट्टियै फिर बुजुर्गें गी बठाना पौंदा हा कि अजकल जेह्ड़े बाथरूम बने बड़ी ज्यादा स्हूलता होई गेदी बड़ा गै सानू अच्छा लग्गेआ ते बुजुर्ग बचारे हल्ली बी बचारे बड़े स्टैंडिंग कुछ कि'यां कुछ कि'यां चलदे रौहंदे बचारे ते टायलेट दा बाथरूम दा जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै ज्यादा बैनीफिट ऐ लोकें गी के एह्दे कन्नै बड़ी ज्यदाा स्हूंलतां ऐ बाड़ी जाने कन्नै बड़ी शर्म महसूस होंदी कियां कियां जाना बड़ा ज्यादा पैहले ता बड़ा गै ज्यादा फील होंदा के अस बाहर जन्ने आं हून हर तरह दे कन्नै जेह्ड़े बाथरूम बने दे बड़ी ज्यादा स्हूलतां न साढ़े देश बिच बड़ा गै ज्यादा सोह्ना लगदा असेंगी बाथरूम दी जेह्ड़ी ना बड़ी ज्यादा साफ सफाई करना पौंदी असेंगी बाहर जंदे हे गंदगी फैली जंदी ही ते बाथरूम दी साफ सफाई करो बड़ा अच्छा लगदा ऐ बड़ा ज्यादा शैल बनाचै ते बड़ा गै ज्यादा सोह्ना टायलेट साफ करी कुरियै ते बाह्र जाने दी बड़ी ज्यादा तंगी होंदी ऐ ते बड़ा ज्यादा सोह्ना लगदा के जदूं बाथरूम साफ सफाई कीती दी होवे ते बाहर जाना बुजुर्गें आस्तै किन्ना कठिन होंदा ऐ ते बुजुर्ग बमार होन कि'यां बठाने कि'यां बाहर जाने दा उ'नेंगी बड़ी ज्यादा ओह् मैहसूस होंदी ऐ दिक्कत ते हून न जेह्ड़ियां बाथरूम बनी दियां इंदियां स्टैंडिंग सीटां लग्गी दियां बड़ा ज्यादा चंगा लगदा के भाई बड़ी ज्यादा स्हूलतां एह्दी हून असेंगी बड़ा ज्यादा अच्छा लगदै भाई असें बाथरूम बनाचै लोग बी बनान की सारें गी हून पैसे बी आवा दे पैसे कन्ने बना दे लोकें दे बाथरूम सारें ज्यादा ते बड़ा ज्यादा बैनिफिट होएया बाथरूम बनान दा लोकें गी के ज्यादा सोह्ना लग्गा दा के पेई नी कुछ लोकें गी बैनिफेट होएया कि भाई हून बाथरूम बनाने आस्तै पैसे बी मिला देन सब कुछ किन्ना ज्यादा बैनिफिट होआ दा लोकें गी के असेंगी चाहिदा के भाई इन्ना बैनिफिट लैना चाहिदा साफ सफाई बी रक्खनी चाहिदी दी टायलट दी बाथरूम ज्यादा ज्यादा सफाई रक्खने कन्नै गंदगी नेईं होंदी ऐ बाहर जाने कन्नै ज्यादा गंदगी होंदी बुजुर्गें गी ज्यादा के मैहसूस होंदा के भाई अस कियां भाई बाहर नी जाई सकदे बिमार होन बुजुर्ग ज्यादा कोई चोट लग्गी जा कुसे गी किन्नी दिक्कत होंदी ऐ ते बाथरूम जेह्ड़े होन उंदा बड़ी स्हूलतां होंदी ऐ बड़ा के ज्यादा अच्छा लगदा इंसान गी